लिमा ही एक कंट्री ती सावत अमेरिकान पडटा तें पेरू ही कंट्रीचो कॅपिटल जावन आसा सावत एमेरिका हें एक ला व्हडलें सिटी आसा ओडिसा ही एक हें इंडियान पडटा तितून जायते टॅम्पल्स आसा ताका लागून तें खूब फेमस जावन आसा ट्रियोन ट्रियन ही एक ट्रियोन हें जर्मनीन पडटा तें खूब सुंदर आसा ते तितून खुबशे ट्युरिस्ट स्पोट्स आसा